हाँ हाल ही में कुछ दस दिनों के अंदर मैंने एक सैमसंग का टी वी खरीदा है टी वी एकदम बढ़िया है अच्छी क्वालिटी है बढ़िया पिक्चर देता है और कम लाइट खर्च करता है इतना टी वी इतनी बढ़िया है और कम जगह में आ जाती है और बड़ी डिस्प्ले है सिलीम है बिल्कुल दो इंची का चौड़ाई है उसकी वेसे डिस्प्ले साइज तो काफ़ी है लेकिन मोटाई दो इंची में है इतना अच्छा टी वी है कि एक कोने में रखा रहता है दीवार पे सेट कर लो काफ़ी मजा आता है देखने में हाई क्वालिटी की पिक्चर देती है उसमें एकदम बढ़िया तरीका का मैं इसके बारे में जितना कहूँ उतना कम है